हैलो अंजी म्हाराज ठीक तुस ई सनाओ किश नमां माल पाया नी आया नी ते सोचा दी ही की लेई लें पर घर इन्नी जगह निं ऐं पैह्लें लोकें बी भई थ्होंदा हा लोग ख'ल्ल बेहियै रुट्टी खंदे हे ते इंया खंदे हे ते सस्ते ते लग्गी जाने पर जगह नेईं ना ऐ घर कुत्थें रक्खा दे कुत्थें लैना ते उस चीज़ दी जेह्ड़ी प्रॉब्लम ऐ तुस इंया बी रेट सनाओ किन्ने दा ऐ ज्हार रपे कोला स्टार्टिंग ऐ होर किश घट्ट रेंज़ बिच किश घट्ट लब्भी जा रंग ऐ नी बधिया धोने कन्नै रंग निं ना निकली जाह्ग धोने कन्नै निकली नेईं ना जाह्ग में पैह्लें पुच्छी लैन्नी आं औग नी ते धोइयै अगर रंग निकलेआ ते भी बापस निं होने पूरी गारंटी ऐ ओह् सारे इंया आक्खदे की पूरी गारंटी कि फिर ओह् बाद च निकली जंदे ते फिर बापस बी होंदे केह् पता ते अज्जकल इन्ने रवाज़ चले दे चीज़ें दे कि बंदे दा भरोसा निं ऐ ते तुस केह् आक्खदे चीज़ चली जाह्ग कोई निं दिक्खी लैगे होर कोई रंग निं ऐ लाल गै छड़ा ठीक ऐ में लाल गै लेई लैगी भी पक्का शैल निकलग ना रंग नना निकलग गारंटी देओ तुस ते भी तां गै लैना निं ते निं लैना ठीक ऐ ठीक ऐ पक्का बी लेई लैने भी चंगा भी